नमस्ते आपका हॉल है क्या अच्छा चार पाँच लोग आए हैं पिक्चर देखने अच्छा हमारे लोग जाएँगे पिक्चर देखने कितना टिकट है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ए सी वगैरह लगा है पंखा उंखा लगा है

कौन सी जगह पर है अच्छा क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है चंदन पैलेस कै बजे से कै बजे लगता है ठीक ठीक कौन कौन पिक्चर्स लगी है और कोई पिक्चर

कब तक चलेगी अच्छा पाँच टिकट लेंगे कुछ कम करेंगे कितने तक कम हो जाएगा अरे और थोड़ा कम कर दें चलो ठीक है हमलोग आएँगे तक आएँगे नमस्ते नमस्ते